हैल्लो हां जी नमस्कार हां जी नमस् हां जी नमस्कार बस ठीक बस ठीक ठाक अच्छा परमानेंट चाहिदे जां सीजनल अच्छा परमानेंट एह् कोई दो ढाई सौ दी दो ढाई सौ दी रेंज बिच होना परमानेंट आहो गमले आह्ला परमानेंट डिस्काउंट चलो कर लैगे डिस्काउंट तुसें सौ बूह्टा चाहिदा अच्छा अच्छा अच्छा

चलो फ्ही तुसें कोई डिस्काउंट कोई डेढ़ रपे लग्गी जाग इक बूह्टा केह्ड़ी जगह भजाने ओ फ्ही असें ज्यादा पेई जाना ना उ'दा मैं डिस्काउंट ओह्दे च डिस्काउंट देई ओड़ेआ मैं पैह्ले चलो कोई गल्ल नी फ्ही कदूं चाहिदे भला एह् अच्छा ठीक ऐ तुस अग्गे मिली जायो फ्ही उधमपुर ठीक ऐ नी ए ठीक ऐ फ्ही ठी ठीक ठीक ठीक ठीक ऐ जी